میں مستقبل کی تشکیل کرنے میں ٹیکنالوجی کا تصور اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کمپنیاں کھلی بڑے بڑے کمپنیاں کھولی جائیں اور تاکہ لوگ جو ہے جو دوسرے دیش میں جاتے ہیں وہاں پر نہ جائیں اپنے ہی دیش میں رہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت محنت کرنی ہے بہت محنت کرنی چاہیے اور الیکٹرانک کاریں تیار کی جائیں اور دیگر ٹیکنالوجی ہے جیسے کہ بڑی بڑی کمپنیاں کھولی جائیں یہاں پر اور اس میں لوگ محنت کریں اس میں کام کریں تو اس طرح سے مستقبل کی جو تشکیل ہے وہ بہتر ہوگی اور میرا تصور یہی ہے کہ جیسے کہ لوگ ہندوستان کے محنتی ہیں تو اگر جیسے ہندوستان میں اگر کام مل جائے گا تو وہ باہر نہیں جائیں گے جیسے کہ یوروپ وغیرہ لوگ جاتے ہیں ہندوستان کے لوگ ہی جاتے ہیں اگر وہی کمپنیاں اگر ہمارے ہندوستان میں کھول دی جائیں گی تو لوگ نہیں جائیں گے بڑی بڑی کمپنیاں ہونی چاہیے یہاں پر تو اس سے مستقبل ہمارا جو ہے بہتر ہو سکتا ہے